जी भैया हम गाड़ी बुक किए थे ज़रूर लेकिन आज हम नही जा पाएंगे हमें कोई अचानक काम आ गया है उस काम को हम पूरा करने के बाद फिर जाने की कोशिश करेंगे तब तक फिर अब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा और कुछ पैसे वैसे की व्यवस्था हो जाएगी कुछ मतलब कि कुछ घर पर भी किसी को बुलाएंगे कुछ दिन के यहाँ रहेंगे तो फिर हम अपना समय बचा कर वहाँ पैसे वेसे की व्यवस्था कर के तो फिर हम आपको गाड़ी बुक करेंगे फिर तब हम जाएंगे और हमें जाना होगा विन्ध्याचल सीतामढ़ी और काशी विश्वनाथ और और जैसे चौकिया माता धाम अष्टभुजी जहाँ भी चलना होगा तो हम अपना व्यवस्था जब कर लेंगे हम अपना काम जब निपटा लेंगे तो फिर हम चलेंगे और तब तक हम आपको डेट बता देंगे किस दिन आपको आना है या किस नहीं तो फिर जैसा होगा हम वैसा आपको बता देंगे तो फिर आप आइएगा तो लिवा के चलिएगा और तब से पैसे की भी व्यवस्था हो जाएगी और पैसा आप कितना तक पैसा ले सकते हैं और हो तो पैसे वैसे की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर आपको चलेंगे लिवा कर